मुख्य बात ई यऽ जे गाममे अगर रहलहुँ तऽ गाममे बगीचा घुमि गेलहुँ बाड़ी झाड़ी घुमि लेलहुँ घरसँ दू किलोमीटर पाछामे बाबा तिल्हेश्वरके स्थान यऽ ओतय गेलहुँ तऽ बाबा तिल्हेश्वरके पूजा अर्चना बन्दन सेहो कयलहुँ दर्शन भए गेल ताहिके बाद ओहोसँ कनी भक्ति भए जाइत छै सङ्ग सङ्गग गाम अइ दुआरे नीक लागै छै जे अगर हम शहरमे रहै छियैक तऽ लोक ओहिठाम मकान नम्बरसँ चिन्हलक आओर के कतऽ रहै छै तकरो पता नहि लेकिन गाँवमे ई छै जे हमरा कम सँ कम हमरा नाम सँ या हमर पिताजीके नामसँ या हमर दादाजीके नामसँ लोक हमरा चिन्हैए तैँ दुआरे हमरा जे यऽ से गाँव काफी ही नीक लागैए गाँवमे खुला वातावरण शुद्ध हवा मिलल शुद्ध अपन गायके दूध खाउ शुद्ध हवा मिलै छै शुद्ध पानि मिलल रहैए सहैए मे कोनो दिक्कत नहि शहरमे रहैमे ई छै जे लोकके घुटल जिन्दगी रहैत छै घरमे बन्द रहू या बाहर घुमैए लए जाउ तऽ पर्यावरणसँ नाकमे गन्दगी से गेल आओर वातावरण भी शुद्ध नहि रहैत छै लेकिन गाँवमे ई छै जे वातावरण शुद्ध मिलल आओर गाममे रहलहुँ तऽ अपन शुद्ध खाना मिलल शुद्ध पानि मिलल अपन बाड़ी झाड़ीमे लोक साग सब्जी उपजाय लेलक ओहोसँ शुद्ध खाना मिलै छै जाहि कारण कि स्वास्थ्यके दृष्टिकोणसँ ही नीक छै तैँ लए कऽ हमरा गाँव जे यऽ से काफी ही पसन्द पड़ैए गाँवमे रहनाइयो काफी आनन्दित लागैए